साढ़े इत्थूं दे स्थानीय देवता दा शिव शंकर भगवान शिव शंकर गी पूजा दे तौर तरीके किश इयां ना शिव शंकर दी पूजा आस्तै जिसलै बी अस शिवशंकर दी पूजा करने आं ओह् अस पूर्व पश्चिम उतर दिशा गै करने आं शिव शंकर दी पूजा करने आस्तै जेहड़ी असेंगी समग्री चाहिदी ऐ ओह् ऐ जल दुद्ध बेल पत्तर पंचामृत बगैरा इस दे कन्नैं असे शिवशकंर गी स्नान करैने आं शिव शकंर गी स्नान कराने दे बाद फिर उस धूफ बगैरा धूफ टिक्का बगैरा करना हा ते ओहदे कन्नै गै बी फल जो बी फल बगैरा ना ओह् चढ़ाने आं एह् सारे तरीके कन्नै अस शिव शकंर दी पूजा करने आं